हैलो नेईं जनाब अस इत्थे थोह्ड़े कटरै रियासी घूमने आए दे

नेईं नेईं असें केह् जेह्ड़ा गाइडर चाहिदा इक ते असें उसी अपने कन्नै कन्नै रक्खना क्योंकि मतलब सनाइयै होंदा नी ते तुसें साढ़े कन्नै गै चलना तुसें ते कन्नै मिगी सनाउड़ो केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् जाना असें दर्शन नेईं कीते महाराज की पता ने ना असें कि'यां कि'यां जाना ते कुत्थै केह् ऐ मतलब सारा असें बंदा ओह्दे आस्तै गै चाहिदा जनाब दिक्खो मतलब नेईं पैदल गै ठीक ऐ क्योंकि घोड़ा पालकियै कुत्थै महाराज थोह्ड़ा बंदा दिखदा सुनदा जंदा ते अस नौजवान न उठी जंदे पैदल गै

अच्छा अच्छा

ठीक ऐ अच्छा अच्छा चलो अच्छा हां जी महाराज बस कोई चक्कर नी ऐ तुसें साढ़े कन्नै गै होना असें सारें जगह घूमी आगे बाकी अस थुआढ़ी पेमैंट जेह्ड़ी ना तुसें किश पैह्ले ऐडबांस करुड़गे ते किश तुस हां कोई नी कोई नी थुआढ़ी पेमैंट होई जाह्गी ते ठीक ऐ महाराज थुआढ़ा बड़ी बड़ा धन्नबाद हां कोई नी कचा कचालू चाट बी चक्खी लैगे थुआढ़े कटरे दी इद्धर आइयै ठीक ऐ ठीक ऐ महाराज